अ फंबाय आं मोजां दङ नै न'आवनो आं हाजिराथ' दङमोनलै मानसिखौसो मोनाखै नागिरगासिनो दं आं सोंहरनाया मोजाङानो जादों जेनेबा बै दायो ऐ बारियाव मोसौ बोरमा एकदम डिस्टार्ब खालामो आरो फारसेथिं गायनांगौ फुनांगौ दिन सफैबाय नै बर'आ माइसो गायनो सान्दोंमोन आं दा बेयाव आलि दाननो मानसि नांगौ माबाया आलि दाननाय मानसि सोंहराखै नोङो मावफैगोनबाथाय आं आं दालाय जोंनि गामिनिफोरखौ साहा होयो आरैनो साहा बिस्कुत साहा बिस्कुत होबाय गय जाहोबाय बेनिफ्राय सानसेयाव तिनस' थाखा होयो जानाय होनाय जाया जानाय होनाय जाया सानसेयाव तिनस' ताका होयो नों खबर लादों हामदों

अ दङ बेनो बे आलि दाननांगौ सारि पास बिगासो आलि दाननांगौ खैदिनजों हायो नों लोगो लाबोयो ना हारसिं दानफैयो गाबोननिफ्राय फैदो नोङो माब्ला नांगौ माने गाबोननिफ्रायनो सुरु खालामदो खामानिखौ गाबोननिफ्रायनो मावजेनदो औ जायगाया बे आंनि न'निफ्राय गामिनि सानजाहा ऐ दहलाथिं औ सानजाहासो नोंसोर गाबोन फै नङा डायरेक्ट फैनानै जोंना बे फिल्डआव थांनाय लामा दं बेजोंहाय सिद्दा थांदो बेनिफ्राय आं ओरै खोलाहाजों गिदिंनानै साइकेल लाना नोंसोरनो खामानिखौ देखायनानै सामलायनानै फैनोसै आरो दै अ अ दा सारे सात्तासोआवनो मोनहैनाय खालाम अ देह दे दोन्थ'बाय फंबाय देह अ